ہاں ہیلو ہاں سویگی سے بات کر رہے ہیں جی سر میں نے ابھی ابھی آڈر کیا تھا ہاں میں نے ابھی پزا دو لارج سائز کا پزا دو برگر اور ایک کولڈ ڈرنک آڈر کیا تھا آپ کے یہاں سے جی ہاں میں نے آڈر کیا تھا مجھے وہی اپنا آڈر کینسل کرانا تھا آپ کے یہاں سی او ڈی اویلیبل نہیں ہے جی جی مجھے کیش آن ڈلیوری کرنا تھا جی آپ کے ہاں سی او ڈی ہے ہی نہیں

تو آپ پلیز میرا آڈر کینسل کر دیجیے ہاں آپ آپشن میں ڈال دیں کیش آن ڈلیوری جس سے ہم آڈر کر سکیں ہاں نہیں مجھے یہ ایپ سویگی سے ہی مجھے آڈر کرنا تھا اسی لیے میں نے آڈر کیا تھا بعد میں جب میں پیمنٹ کرنے کے لیے میں گئی تو مجھے کیش آن ڈلیوری کا آپشن نہیں دکھا جی ہاں ہاں نہیں میں صرف کیش آن ڈلیوری کر سکتی ہوں جی تو پلیز میرا آڈر کینسل کر دیجیے اوکے اوکے تھینکس